नमस्ते सर हमको आपके कॉलेज में एडमिसन चाहिए थी बुक करवानी है कितना खर्चा लगेगा सर हम सीतापुर से बोल रहे हैं आपके आपके स्कूल में फिर बुक करवाने के एडबिसन के लिए

बताओ सर फारम डाल पहले पूरा शुरू से लास्ट तक पूरा वो बताइए कितने पर कितना पड़ जाएगा

अपना डालना है हमको तो क्या करें ठीक है सर हाँ सर फा फारम में कितना खर्चा लग जाएगा सर नहीं उसके बाद इडविसन जब हो जाएगा तब पूरे साल का खर्चा बताइए हमको

ठीक है सर

ठीक है सर

तो सारा फारम जैसे हम आज डाल रहे हैं आपके कॉलेज में आज डाल दें सर नहीं फारम डाल कर फारम जो जो अगर डाल कर आए किसी कारण में दस्त हो गया तो क्या होगा अच्छा जी सर कल आएंगे आपके स्कूल कल आएंगे कॉलेज ठीक है सर नमस्ते सर